دہلی شہر کے اندر شہری سیاسی عمل ووٹنگ وغیرہ کے ذریعے حصہ لیتے ہیں اس کے علاوہ دہلی شہر میں کسی بھی طرح کا کام ہوتا ہے جس سے وہاں کی عوام حکومت دہلی کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے دیے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہوتی ہیں اگر حکومت کے جانب سے کسی مہم چلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں کی اکثریت اسے قبول کرتی اور اس کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے